हम रोजाना दाल चावल सब्जी रोटी खाते हैं और सारी सब्जियाँ अपने खेत में उगाई हुई होती हैं ज्यादातर हम लोग पालक आलू गोभी मटर टमाटर करेला और ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जियाँ अपने खेत में उगाते हैं और उसमें बाहर की खाद नहीं ज्यादातर घर की खाद गोबर की खाद यूज़ की जाती हैं ताकि सब्जियाँ अच्छी हों दाल भी घर में घर पे ही बोया जाता है अरहर की दाल उगाई जाती है और चना हो गया मटर हो गया सारी चीजें हम लोग घर पर उगाते हैं सुबह के नाश्ते में जैसे हम लोग पहले दलिया खाते हैं हम खुद चना हो जाता है शाम रात को भिगो देते हैं सुबह उसे खाते हैं शाम को भी स्वस्थ खाना घर की सब्जियाँ हरी सब्जियाँ रोटी दाल चावल स्वस्थ रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा अपने घर की सब्जियाँ यूज़ की जाती हैं और बाहर की चीजों से बचते हैं हम लोग लगभग दो बीघे में तो हम लोग सब्जियाँ अपनी घर पर खेती कर रखी हैं सब बाहर भी सेल की जाती है सब्जियाँ ताकि अच्छा सब्जियाँ मार्केट में जाए लोगों तक पहुँचे ज्यादा से ज्यादा बाहर के लोग भी अच्छी सब्जी खाएं जो उसमें बाहर की खाद नहीं यूज़ हो अच्छे से मिक्स अच्छे से वो भी कहे बाहर के लोग भी स्वस्थ रहें इसलिए हम लोग घर पर भी खाते हैं बाहर भी मार्केट में या घर की उगाई सब्जियाँ सेल करते हैं उससे लोगों को भी फायदा होता है मार्केट में और ज्यादातर लोग स्वस्थ रहेंगे और सबको करना चहिए ऐसा ज्यादातर अपने खेत में उगानी चाहिए और खाद बाहर की खाद जो है वो कम यूज़ किया जाए और अच्छी सब्जियाँ बढ़िया तैयार हो और दाल में भी जितना होता है हम लोग घर पर ही सब बोते हैं अरहर की दाल हो गई वो भी घर पर बो लेते हैं उसमें भी ज्यादा की अरहर की दाल में तो ज्यादा दवा और वो सब छिड़काव होता नहीं है तो वो ज्यादातर उसे घर की दाल वैसे होती है फ्रेश होती है अच्छी होती है ज्यादा सवस्थ होता है प्रोटीन के लिए हम लोग तो अरहर की दाल खाते खाते है लेकिन मटर की दाल भी घर पर भी उगाई जाती है ज्यादातर कोशिश रहता है ज्यादा से ज्यादा पैदावार किया जाए घर के लिए यूज़ किया जाए बाहर भी सेल किया जाता है ताकि लोग उसे खाएँ घर हमारे घर के लोग भी स्वस्थ रहें बाहर के लोग भी स्वस्थ रहें और ज्यादातर स सब्जियों पर खास ख्याल रखा जाता है कि खाया भी जाए बाहर भी अच्छे से सब वो हो जाए और अच्छा अरहर की दाल में ये फायदा होता है कि उसमें एक बार बुआई करने के बाद फिर दवा ववा नहीं छिड़काव करना पड़ता है थोड़ा बहुत गोबर की खाद वगैरह पहले से खेत में डाल दी जाती है तो अच्छे से तैयार हो जाती है और उसमें ज्यादा मिलावटी नहीं होती घर की दाल होती है अच्छे से उसे उसकी तराई हो जाती है ये भी नहीं बाहर से घर से भी उसी मसीन लगा रखी है हम लोगों ने घर पर ही तराई कर लेते हैं घर पर भी सब कुछ उसको निकाल के अच्छे से वो प्योर होती है पूरी तरह से और ज्यादा से ज्यादा हम लोग चाहते हैं कि ओरगैनिक खाना सब लोग खाएँ और अपने आपको स्वस्थ रखने के लिए हम लोग करते हैं खाते हैं अच्छे से खेती पर ज्यादा डिपेंड होना चाहिए इससे इस खेत में खुद से काम करते हैं और खेत में उगा के सब्जियाँ और फल ये सब अपने आपको स्वस्थ भी रखता है और काम करने से भी ज्यादा स्वस्थ रहते हैं अपने खेत में काम करने से भी ज्यादा स्वास्थ्य लाभ होता है हम लोगों को तो ज्यादा से ज्यादा चाहते हैं कि खेत में मेहनत की जाए और जितनी मेहनत की जाती है उतना उससे ज्यादा उस मेहनत का फल मिलता है उगता है हम लोगों के खेत में हम लोग उगाते हैं खुद भी खाते हैं आप पास पड़ोस के लोग भी ले जाते हैं जिनके यहाँ खेत नहीं है तो उनको भी दिया जाता है और लोग काम भी करते हैं उसमें अपने खेतों में काम करने से हम लोग स्वस्थ भी रहते हैं और उसमें अच्छा खाना हम खुद तैयार करके अपना खाते हैं और इसके बाद लोगों तक भी वो पहुँचाते हैं वो भी स्वस्थ रहें और अब बेहतर ये होता है कि सबसे अच्छा की स्वस्थ रहने पे दवा बाहर की नहीं खानी पड़ती अपने आपको स्वस्थ रखा जाता है खेत में मेहनत करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जाती है कि मेहनत की जाए ज्यादा से ज्यादा पैदावार बढ़ाया जाए और आए दिन हम लोग अपनी सब्जियाँ और उसको पैदावार बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ नए टेकनिक का वो करते रहते हैं उसमें भी करते रहते हैं बदलाव करते रहते हैं और पैदावार को बढ़ाते रहते हैं स्वास्थ्य हमारा समाज जो हम लोग हो गाँव हो और इसलिए हम लोग खेत में भी मेहनत करते हैं ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके घर कोशिश करते हैं कि बाहर का ना खाएँ और सुबह हम लोग अपना सुबह जैसे अपने घर की पालक हो गई टमाटर हो गया लौकी का जूस हो गया ये सबका जूस निकाल के सुबह दलिया खाने के बाद जूस भी पी लेते हैं सुबह शाम को फिर लिक्विड में क अपना घर का पशुपालन भी है तो उसका दूध जो है पैदावार बहुत दूध अच्छा होता है घर पर तो घर का दूध भी पीते हैं उससे भी अच्छा स्वास्थ्य रहता है हम लोगों का तो यही करते हैं हम लोग अच्छा स्वास्थ्य के लिए दूध का सेवन घर का ही है ये भी नहीं बाहर से खरीदा जाता दूध का भी पैदावार अच्छे स्वास्थ्य के लिए उसमें हो जाता है तो बाहर भी दूध भी सेल हो जाता है तो स्वास्थ्य के लिए तो शाम को अच्छा स्वास्थ्य होने के लिए दूध दिया जाता है सुबह जो है लौकी पालक और यह सब का जूस भी बनाया जाता है वो भी घर का ही बाहर का नहीं अपने खेत से लिया जाता है